जोंनि बर' रायलायग्रा साफ्रोमबो सुबुंआनो बर'खौ रायलायनो बावग्रा जालांबाय बिनि थाखाय बेनो जाहोना बेनो जादों जों गोबान जायगायाव जोंङो थाहै नांगौ जायो गोजानाव फरायनाय फरायनायावबो जोंङो गोबां भासा होननांगौ जायो बेनि थाखायनो जोंङो बर'खौ रायलायनो हाया बर' बर' रायलायब्लानो जोंनि बर'फ्रा दस्राजों गोबां मेगन साजायो आरो बर' होननानै मिन्थियो बेनि थाखायनो जोंङो बर'खौ रायलायनो हाया गोजानाव बिनि थाखायनो जोंङो बर' भासाखौ गारनांङो गोजानाव थांङोबा जों गामियाव थायोबा जों बर'खौ रायलायो आरो गोबां लेरनाय फरायनाय फरायनायाव जोंङो थाहैनांगौ जायो गोजान गोजानाव बे गोजान गोजानाव जोंनि बर' भासाया बर' रावा सोलिया बेनि थाखायनो जोंङो बर'खौ रायलायनो हाया ओंखायनो जोंङो बर'खौ दोनथ' नांगौ जायो बे दोनथ'नानै जोंङो दसरा बासाखौ जोंङो मोगा मोगि जानांङो बेजोंनो जोंङो सोलिनांगौ जायो दस्रा जाति मानसिफोरजों जोंङो मिलायनानै थानो थाखाय जोंङो दस्रा भासाखौ जोंङो रायलाय नांगौ जायो बर' भासा रायलायब्लानो जोंनि बर'फ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लै नांङो बेनिथाखायनो जोंङो बर' भासाखौ रायलायनो हाया ओंखायनो जोंङो दुस्रा भासाजोंनो जोंङो रायलायनानै जोंङो थानो गोनां जायो गोबां जायगायाव फरायनाय लेरनाय फरायनाय फ्रावबो जोंङो बर' रावजों फरायब्लाबो जोंङो बर' रावजों जों फरायब्लाबो जोंङो दस्रा मानसिफोरजोंबो जोंङो मिलायनानै थानांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंङो बर' भासाजों सोलिनो हायाब्लाबो जोंङो दस्रा भासाजोंनो जों सोलिनानै थायो अब्लाबो जोंनि साननायाव बर' होननाया थायो जोंनि गोसोआव ओंखायनो जोंङो गोबां जायगायाव थांनायाव जोंङो बर'खौ रायलायनो हाया जोंङो जायगायाव थानानै जोंङो बर'खौ रायलायनानै थायो बे गोजानाव थाहैनायावनो जोंङो रायलायनांगौ जायो दस्रा भासाखौ ओंखायनो जोंङो सोलिनानै थायो दस्रा मानसिफोरजों दसरा भासा रायलाय नानैनो